में इक कैब बुक्क कीती ही ओह्दा ड्राइवर जेह्ड़ा बड़ा अच्छा बंदा हा ओह् ओह् गल्लबात करने बी ठीक बंदा हा ओह् इ'यै दे जेह्ड़े कैब ड्राइवर होने चाहिदे न ओह् गड्डी बी बड़ी स्हेई तरीके कन्नै चलांदा हा की जे एक्सीडैंट होने दा जेह्का चांस होंदे न ओह्दे कन्नै बड़े घट्टी जंदे न इ'यै दे कैब ड्राइवर बड़े जरूरी न जेह्ड़े